पयली तारीख जी म्हाका याद जाता ती बारा जानेवारी एकुणेशें सांश्ठ ह्या तारखेक म्हाज्या बायलेचो वाढदीवस दुसरी तारीख याद जाता ती अठ्ठावीस सप्टेंबर एकुणेशें ब्याण्णव अठ्ठावीस सप्टेंबराक म्हज्या चल्याचो वाडदीवस आनीक एक तारीख याद जाता म्हाका तिसरी ती म्हळ्यार पांच एप्रील एकुणेशें साठ पांच एप्रीलाक म्हजो स्वताचो वाडदीस आनीक एक तारीख म्हाका याद जाता चौथी तारीख ती सव्वीस जानेवारी एकुणेशें सत्तेचाळीस ह्या दिसा प्रजासक्ताक दीस देशाचो आनी पांचवी तारीख म्हाका याद जाता ती एकुणीस डिसेंबर एकुणेशें एकसठ म्हणजे आमच्या गोंयच्या मुक्तीदीन तारीख